बिहारमे जे किछु महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परम्परा आ संस्कार अछि ओहिमे बच्चाके जन्मके बाद तीन सालसँ लऽ के पाँच साल तकके मुण्डन संस्कार होइए जाहिके बच्चाके प्रारम्भिक संस्कार होइए प्रारम्भिक संस्कारके बाद दोसर संस्कार जे ओ बच्चाके होइत छै ओहिमे उपनयन संस्कार छै उपनयन संस्कारकेँ यज्ञोपवीत संस्कार सेहो कहल जाइत छै आओर ई लगभग सभवर्णमे अलग अलग व्यवस्था बनल अछि ताहिमे जिनका जाहि हिसाबसँ व्यवस्था बूझल छनि ओहिना ओ यज्ञोपवीत संस्कार आ या उपनयन संस्कार करबैत छथि ओकर बाद तेसर जे संस्कार आ परम्परा जे सांस्कृतिक बनल अछि बिहारमे ओहिमे विवाहकेँ एकटा सभसँ मतलब महत्वपूर्ण संस्कार मानल गेल अछि जाहिसँ दू परिवार आओर दू व्यक्तिके बीचमे एक गठबन्धन होइए जे परिवारकेँ आगू बढ़बयमे ओ सहायता करैत छथि